آج ہندوستان کو درپیش چند اہم ترین چیلنجز جو ہیں ان میں ایک اہم مسئلہ اور اہم چیلنج ہے تعلیمی پسماندگی کا تو تعلیمی طور پر دیکھا جائے تعلیمی اعتبار سے ہندوستان بہت پسماندہ جو ہے اس میں آتا ہے اور تعلیمی اعتبار سے بہت پچھڑا ہوا ہے اور اس کے لیے حکومت جو ہے اپنی نئی نئی پالیسیز لا رہی ہے اور اس میں جو ہے کافی اپنے اخراجات جو ہے وہ کر رہی ہے یونیورسٹیز میں کالجز میں اور اپنی یو جی سی وغیرہ اس کے ذریعے جو ہے نئی نئی گرانٹس جو ہے یونیورسٹیز کو کالجز کو دے رہی ہے نہ نئے نئے جو ہے وہ فنڈس جو ہے کئی پروجیکٹس جو ہے سلسلے میں انہوں نے شروع کیے ہیں اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہے غربت کا تو غربت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے چیلنج سے ابھرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ راشن اور چھوٹی چھوٹی سویدھائیں چھوٹی چھوٹی سہولتیں فراہم کر رہی ہے گاؤں گاؤں میں اور غریبی دور کرنے کی کہیں نہ کہیں کوشش کر رہی ہے اور اہم مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اہم چیلنج جو ہے وہ دیکھا جائے فرقہ پرستی کا بھی ہے جو آپس میں جو ہے وہ پھر فرقہ وارانہ فسادات اور اس طرح کی چیزیں روز بروز جو ہے ہندوستان میں دیکھی جا رہی ہیں تو اس سے دور اسے دور کرنے کے لیے اسے کم کرنے کے لیے کچھ حد تک کوشش کر رہی ہے اور اس میں کچھ حد تک کامیابی ملی ہے ابھی کوئی خاص کامیابی جو ہے نہیں مل سکی ہے تو امید کرتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں بھی کوئی خاص قدم اٹھائے